मुंहिंजे एरिया में चङियूं हॉस्पिटलूं आहिनि पहिरीयों त गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटलूं आहिनि ऐं प्राइवेट हॉस्पिटलूं बि आहिनि जें त शिवनरी हॉस्पिटल आशा हॉस्पिटल सेंट्र्ल हॉस्पिटल संजीवनी हॉस्पिटल भाटिया हॉस्पिटल हेड़ियूं घणियूं ई हॉस आहिनि जीअं त उहे सहुलतियूं आहिनि पर मुंहिंजी सरकार सां उहा दरिख़्वास्त आहे त असां खे हर महिने हॉस्पिटल वारनि खे केम्प लॻाइण खपे तीअं त अखियुनि जो चेकअप डायबिटिज़ अॼुकल्ह जीअं हली आहे बी पी हली रहियो आहे कोरोना काल खां पोइ जेके जाम तकलीफ़ूं हली रहियूं आहिनि त असां नगर वासिनि जो सरकार सां विनती आहे त असां जे अस्पताल जूं अहिड़ियूं फेसिलीटीयूं वधण खपनि जंहिं में वधि में वधि उहे मशीनूं हिते बि खपनि जीअं माण्हुनि खे अचानक सां तकलीफ़ थिए त हू बॉम्बे न वञनि पासे में ई इलाजु थी सघे